लाकडाउन के समय हमने रोज़ अपने घरों में सभी के साथ रहते थे इसलिए हम पर डे अपने घर बाटी चोखा कभी दाल चावल कभी बाटी चोखा कभी दाल चावल और कभी पूड़ी सब्जी पर डे एक एक आइटम रख रख कर बनाया करते थे और सभी लोग मिल कर खाया करते थे इसीलिए हम लोग पर डे अपने घरों में रोज अलग अलग तरीके से खाना बना कर के सभी लोग इकट्ठा हो कर घरों में ही रहना पड़ता था इसलिए हम पर डे कभी चाउमीन कभी समोसे कभी आलू दम और कभी बाटी चोखा भी बनाया करते थे और हमारे घरों में लाकडाउन के समय मार्केट से सब्ज़ियाँ मिलने में थोड़ी सी समस्याएँ होती थी तो घर में ही रहना पड़ता था इसीलिए लाकडाउन के समय हम लोग सबसे ज़्यादा बाटी चोखा ही बनाया करते थे और बाटी चोखा बना कर के हम लोग अपने परिवार में तीस के तीसों दिन ज़्यादातर बाटी चोखा ही बनाया करते थे और इसलिए बाटी चोखा बना कर के हम लोग अपने घरों में सब लोग मिल जुल कर साथ में बैठ कर खाते थे लाकडाउन के समय बहुत सी समस्याएँ होती थी इसलिए हम घर से बाहर कहीं नहीं निकलते थे अपने परिवार अपने फैमिली में ही बना बनाया खाया करते थे और सबसे ज़्यादा लाकडाउन में दुकाने बंद रहती थी इसलिए सादा भोजन और ही प्रयोग किया जाता था और पर डे हमारे घर में शाम को ही तेल घी का प्रयोग कम किया जाता था इसलिए कभी दाल रोटी कभी सब्ज़ी रोटी कभी आलू दम वगैरह ही बना कर हम लोग लाकडाउन में अपना समय काटते थे लाकडाउन के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता था तो घर में ही अपने फैमिली में अपना परिवार मिल जुल कर बना बना खाना बना बनाया जाता था और मार्केट में दुकाने नहीं खुलती थी तो चटपटा भी घर में ही बना कर सब परिवार मिल जुल कर अब आपस में खाया करते थे